जियां असें ताड़ी मारना इ'यां सिक्खनी कि जियां तुसें दिक्खना सारां हा पैह्लें पैर कियां ल्हांदे हत्थ कियां ल्हांदे पानियै च एह् सारा हा पैह्लें कियां जंदे हत्थ कियां ल्हाने पैर कियां ल्हाने कि ओह्दे कन्नै अस मतलब सारा पूरा अपने आप गी कंट्रोल करना अपनी सांस जेह्ड़ा साह् होंदा ओह् कियां रोकना अगर अस एह् सारा कुछ नेईं करगे बंदा डुब्बी बी सकदा बड़ा इयां मतलब गी रिक रिक्स इयां ओह् लेइयै चलना पौंदा अपनी इक इ'यां शरीर दा समझोता लेइयै चलना पौंदा कि कुदै किश डुब्बी डुब्बी होई गेआ सारां हा पैह्ले सिक्खने पैर कियां ल्हांदे हत्थ कियां ल्हांदे होर ओह्दे कन्नै साढ़ा शरीर रौंहदा हां